में इक शाल लैत्ता हा ओह्दा इन्ना शैल रंग हा ओह् शाल बड़ा शैल हा इन्नै भखदा हा ओह् धागे बिल्कुल नी निकलदे हे धागे बिल्कुल नी निकलदे हे इन्ना शैल शाल हा ओह् में पूरे स्याल लैत्ते दा रक्खेआ बड़ा शैल भखदा हा में उसी छोड़नें गी मन नी करदा हा इन्ना शैल शाल हा ओह् इन्ना सैल शाल लैत्ता नें नेई ओह्दे बिच्चा दा धागे निकले नां नां ओह्दे बिच्चा दा बूरी निकलदी ही बड़ा शैल शाल ही फ्ही में लैत्ता ओह् पूरे साल लैत्ते दा रक्खेआ में उसी छोड़ने दा मन नी करदीा हा फ्ही में ओह्दे बिच्चा दा धागे बिल्कुल नी निकलदे हे इन्ना सैल शैल हा इन्ना स्हेई रंग हा मिगी बड़ा प्यारा लग्गेआ इक शाल लैत्ता हा में इन्ना शैल शाल हा मीं ओह् इन्ना पसंद आया बड़ी पसंद आया में लैत्ते दा रेहा ओह्दे बिच्चा दा धागे बिल्कुल निकलदे गै नी हे बिल्कुल मतलव गै नी ओह्दे बिच्चा दा दागे निकलदे गै नी हे पूरे साल में लैत्ते दा रेहा में इन्ने इन्ना सैल रंग हा मीं ओह् इन्ना प्यारा लगदा हा इन्ना प्यारा लगदा हा शोड़नें गी उसी मन नी करदा हा इक शाल लैत्ता हा में पूरा में उसी बड़े बारी लैंदे गै रौह्ना मतलव छोड़ने गी मन नी करदा हा इन्ना सैल साल लैत्ता में ओह्दा इन्ना सैल रंग हा इन्ना प्यारा हा धागे ओह्दे चा दा बिल्कुल नी निकलदे हे इक शाल लैत्ता हा में मिगी बड़ा शैल लग्गेआ मिगी उसी छोड़नें गी मन नी करदा हा इन्ना शैल लगदा हा होर भखदा हा कि इन्ना शैल शाल हा इन्ना शैल शाल हा इन्ना प्यारा इन्ना शैल रंग हा ओह्दा शैल मिगी बड़ा पसंद आया सारें लोकें बड़ा पसंद हा कि में लैत्ता दा हा जेह्का दिक्खै आक्खै बड़ा शैल शाल ऐ बड़ा स्हेी भखदा सारे लोग इयै आक्खन बड़ा शैल भखदा ऐ एह्दे बिच्च ना तू शैल लैत्ता एह्दे बिच्चा दा धागे बी नी निकलदे बड़ा सैल लगदा में लैत्ता दा हा सारे पुछन कि बड़ा सैल शाल ऐ तेरा एह्दे बिच्चा दा नेई धागे निकलदे नेईं एह्दे बिच्चा दा इन्ना शैल भखदा ऐ पूरा स्याल लैत्ते दा हा पूरे दों त्रै साल एह्दे चा नेईं कोल रंग निकलता जेह्का बोले इयै गल्ल आक्खैअहें रंग बी एह्दा बड़ा शैल ऐ में बी छोड़ने गी मन नी करदा मिगी इन्ना प्यारा लगदा इन्ना प्यारा लगदा उऐ लैना बार बार बड़ा शैल शाल थ्होया में इन्ना शैल थ्होया फ्ही